मोजां जाद जुनादफोरखौ आङो मोजां रोखोमैनो सिनायो जेरै नखरावनो आङो जुनाद फिसिग्राखाय आङो मोजां रोखोमै मिथिगौ जेरै बोरमा अमा मोसौ आरो बेबायदिनो हाग्रानिफ्राय मोनबोयोब्ला बिदिनो सा सेसा बेफोरखौ फिसिनाय जायो आरो आङो मोजाङैनो मिथिगौ जे जे मोसौफोर मोसौफोरखौ जोङो जेब्ला बिमाया जोनोम होयो अब्लानिफ्रायनो जोङो सिनायबोयो जे जे मोसौआ मोजां रोखोम जे दात गोख्रों जों नुयो अब्ला बे मोसौखौ जोङो सिनायनो हायो जे बेयो बेमार आजार गैयै बे मासे गोख्रों मोसौ बियो जाहैगोन आरो जेरै जों नुबावनो हायो अमा अमा बिमाफोर फिसाफोर जेरै बेफोरबो उन्दैनिफ्रायनो मोजां जे गोख्रों बिनि आदार जानाय बिनि बेरायनायखौ जोङो मोजां सिनायनो हायो जे देरोब्ला बियो बेमार आजार जानाय नङा मोजां रोखोमनि देरलांगोन बेखौ जों नुयो आरो बेखौ जोङो सिनायनो बा मिनथिनो जोङो रावनिफ्रायबो बोसोन लानो नांलाया मानोना जोंनो मिथिखागौ